पन्छी जे छै हमसब पोसिओ सकै छी आओर राखिओ छी तकर बाद जे छै ओ पन्छी बहुत अच्छा लागै देखैमे तकर बाद जे छै ओकर पोषण पालन सेहो हमसब करै छी बहुत नीक लागैए तकर बाद फोटोग्राफी हम घिचै तऽ नहि छी मगर अपना मोबाइलमे हम जरूर घीचि लै छी ईगलसबके चिड़िआसबके तोताके सुग्गाके एकरसबके फोटो हमरा बहुत नीक लागैए कैमरा नहि अइ मगर हम तैओ अपन मोबाइलमे जतऽ धरि होइए अपन फोटो हम घीचि लै छी सबके देखाबै छी सब नीक कहैए सब बढ़िआँ कहैए खुश खुश लागैए सब हँसऽ लागैए हमरो खुशी होइए खुशी मिलैए बहुत रुचि लागैए फोटोसबके देखेलहुँ फोटो घिचलहुँ मोबाइलेसँ अपने पन्छीसबके चिड़ियासबके तऽ बहुत अच्छा लागैए हमरासबके